जय झूलेलाल ॾिसो लालण जी मौज उणिवीह जुलाई ॿ हज़ार टेवीह चंड जे ॾींहुं उल्हास नगर में पूरो पाणी भरिजी वियो हुयो गोॾन ताईं पाणी अची वियो हुयो सभु ट्रेनूं रद्द थी वियूं हुइयूं रस्ता एॾा बंदि थी विया हुया केतिरा ई माण्हू ट्रेनिन में फासी पिया हुया उनखां पोइ बि लालण जे मंदिर में पंजे नंबर में उहेई मौज मची पई हुई एॾा जेके माण्हू शाम जो पंजे बजे अचनि वारा हुआसीं राति जो यारहें बजे ताईं ट्रेनिन में हुया उन्हनि खे आर्मी वारनि कढियो ऐं एॾो दुकननि जो नुकसानु बि थी वियो पर तॾहिं बि लालण जे पारा मण्हुनि जो विश्वासु उहेई कायमु रहियो ऐं एॾे वहंदे मींहं में बि लालण जे मंदिर में अची करे माण्हुनि जोतियूं जगायूं बहिराणा कढिया स्टेशन ते गाॾी रस्ते ते बीहण जे करे माईअ जो ॿारु हथु मां छॾाइजी वियो जीअं माईअ टपो ॾिनो त माईअ जो ॿारु वहंदो वियो पर एतिरा सुठा माण्हू हुया जिनि ॿारनि खे कढी वरितो केतिरा ई गाॾियूं वहंदियूं वयूं केतरनि ई घरनि जा सामान वहंदा विया